कांय वर्सां फाटीं हांवेंन मॅक्स मॉल जेन्ना स्टार्ट जाल्लो तेन्ना हांवेंन एक टी शर्ट घेतिल्लें आनी तें टी शर्ट म्हाजे कडेन आजुनी आसा तेजो जो कपडो आसा तो खूब बरो आसा आनी तेजो रंग सुद्दां आजुनूय वचूंक ना आजुनी आसा तें टी शर्ट हांव पयलीं कसल्याय फंक्शनाक घालतालें आतां हांव तें सद्द्यां घरा आसा म्हणून घरांत घालता पूण तेजो तो रंग आजुनी तसोत आसा